ہاں مجھے اکثر مختلف زبانوں کے درمیان ترجمہ کرنا پڑتا ہے اور یہ تجربہ ہمیشہ دلچسپ اور تعلیمی ہوتا ہے ہر زبان کی اپنی مخصوص ساخت محاورات اور ثقافتی پہلو ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا اور درست طریقے سے منتقل کرنا ایک پیچیدہ مگر فائدے مند عمل ہے ترجمہ کرتے وقت میں نے دیکھا کہ الفاظ کا صحیح انتخاب بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ایک لفظ کا مطلب مختلف زبانوں میں مختلف ہو سکتا ہے مثلاً انگریزی لفظ کا کلچرل اردو میں ثقافت کے طور پر ترجمہ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب اور استعمال دونوں زبانوں میں مختلف سیاق و سباق میں مختلف ہو سکتے ہیں اسی لیے صرف لغوی ترجمے کافی نہیں ہوتا بلکہ اس سیاق و سباق کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے اور چیلنج محاورات اور کہاوتوں کا ترجمہ ہوتا ہے محاورات ایک زبان کی ثقافت روزمرہ زندگی کی کے عکاس ہوتے ہیں اور ان کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا مثلاً انگریزی محاورہ بریک دا آئیز کو اردو میں جمی ہوئی برف کو توڑنے کے طور پر ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہوگا اس کے بجائے اس کا مفہوم سمجھ کر اس کے ابتدائی تعارف کرنا یا پہلی ملاقات کے جھجھک دور کرنا کے طور پر بیان کرنا بہتر ہوگا ترجمے کرتے وقت مختلف زبانوں کی گرامر اور ساخت بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے بعض زبانیں جیسے انگریزی جملے ساخت میں سادہ ہوتے ہیں جبکہ دوسری زبان جیسے اردو زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے اس فرق کو سمجھ کر درست ترجمہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے مجھے ترجمہ کا کام بہت پسند ہے کیونکہ اس سے نہ صرف مختلف زبانوں کی باریکیاں سمجھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ مختلف ثقافتوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ تجربہ ایک طرح سے دنیا بھر کی سیر کرنے کے مترادف ہے جہاں پر نئی نئی زبان ایک نئے نئے علاقے کے مانند ہوتی ہیں جسے دریافت کرنا ہوتا ہے